پیدل سفر کرنے کے لیے میرا پسندیدہ خطہ اگر میں بتاؤں تو ساحل ہے مجھے پیدل سفر کرنا بہت زیادہ پسند ہے جب میں صبح اپنے کالج کے لیے پڑھنے جاتی ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ پیدل چل کے جا سکوں کیونکہ صبح کا چلنا اور پیدل چلنا بہت زیادہ صحت کے لیے فائدے مند ہوتا ہے میں مجھے برفیلے پہاڑوں یا گھنے جنگل پہ جب غروب آفتاب ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی سب سے پسندیدہ چیز یہ لگتی ہے کہ ہم دور سے کھڑے ہو کر کے اسے دیکھ رہے ہیں اور وہ غروب ہو رہا ہے مطلب اس کو دیکھنا ہی ہمیں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ہمارا آفتاب غروب ہو رہا ہے اور جب وہ ڈھلتا ہے تو وہ بہت خوبصورت لگتا ہے